पहिले मोटरसाइकिल बहुत इस्पीड चलैए बुझलिए तऽ इस्पीड चलबैत तऽ गिर गेली हमरा बहुत इलाज बिलाज भैल तऽ ओहिके बाद ठीक होली तऽ इस्पीड नहि चलबै छिए गलती कएली तऽ सीख मिलल एगो दोस्त हमर आलोक यऽ ग्रिल बहुत बड़का ग्रिल यऽ ओहिपर चढ़ल छलखिन ओ तऽ हाथ पूरा फड़ा गेल इलाज बहुत भेल ओहिके बाद गलती ओहिमे चढ़बे नहि घुमिके आबै छथिन लेकिन चढ़ै नहि छथिन बुझलिए हमरा राकेश भाइ छथिन ओ किरकेट खेलैमे हाथ फाड़ि लेलखिन पूरा ओ फिर भी खेलै छथिन किरकेट तऽ होइते छै नशाहा ओकरबाद दोस्त छथिन एगो पढ़ै नहि रहथिन तऽ ओ फेल हो गेल बुझलिए फेल हो गेल तब मेहनति कएलक फेर गलती ओकरा महसूस भेल मेहनति कएलक बढ़िआँ नम्बरसे पास भेल ओहिके बाद मुकेश छथिन ओ दशमामे दुइ बेर फेल हो गेलखिन गलती भेल पढ़ै लिखै नहि घुमै फिरै तीसरा बेर मेहनति कएलक पढ़लक गलती महसूस भेल तऽ फेर ओ पढ़ाइ शुरू कएलक ओहिके बाद मानि लिऔ ई अगर कोइ गलती अगर हो जाइ तऽ ओकर सुधार करैके चाही बुझलिए ग्रिल नमहर लगबै रहिए ठीक हइ आओर ओ नमहर लगबै रहिए छोट हो गेलै तकरबाद बिना नापले हम बना देने रहिए बुझलिए ओकरबाद ओ से